बिहारमे शिक्षा प्रणालीकेमे विशेष रूप से जरूरत होइ बला बहुत रास सामान छै या बहुत रास चीज छै जे कि बिहार सरकार दुआरा प्रदान करल जा रहल छै सब से पहले अपना हम कहि सकैत छी जे बिहार सरकारके दुआरा साइकिल योजनाके शुभारम्भ कयल गेलै जेकरा माध्यम से कि मतलब छात्र छात्राके साइकिल देल गेलै जेकरा से कि ओ आसानी से मतलब विद्यालय पहुँच सकैत आओर ओहि ठाम अपन शत प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराबैके सङ्ग सङ्ग पूरे दिन अपन पढ़ाइ लिखाइ बढ़िऑं से सम्पन्न कऽ सकैत एकर बाद हम कहि सकैत छी कि सरकारके दुआरा एक टा आर योजना निकालल गेलै जेकरा कहि सकैत छियै अपना सब मध्याह्न भोजन योजना जेकर माध्यम से सबके समुचित रूप से सन्तुलित आहार विद्यालयमे देल गेलै ताकि विद्यार्थीके शरीरमे या छात्रके शरीरमे कोनो तरहके प्रोटिन्स मिनरल्स या आर कोइ तरहके चीजके कमी नहि हुए आर नियमित रूप से छात्र बिना ई सोचि समैझके कि आइ खाना की खाना छै एहि तरहके अथीके लेल मतलब विद्यालय पहुँच सकैत तेसर योजनाके तौर पर अपना सब देख सकैत छी पोशाक योजना पोशाक योजनाके माध्यम से सरकार एकरा एक रूपता कऽ देलकै एकरामे नहि कोइ छोट नहि पैघ नहि कोइ ब मतलब बड़का कोनो तरहके एकरामे भेदभावके सबके मिटाए देल गेलै किए कि एक टा सरकारी विद्यालयमे सब छात्रके एक तरहके ड्रेसकोड भऽ गेलै जेकरा से कि विद्यार्थीके बीचमे कोइ तरहके भेदभाव नहि छै एकर बाद हम कहि सकैत छी कि विकलाङ्गके लेल बिहार सरकारके योजना छै जेकरामे कि ट्राइसाइकिल बैशाखी आर बहुत रास सामान देल जा रहल छै जेकर माध्यम से विद्यार्थीके बहुत रास सुविधा होइ आर सङ्गहेँ पठन पाठनके लेल मतलब अब स्थानीय भाषामे मतलब अपन मातृभाषामे बहुत रास किताब उपलब्ध कराएल जा रहल छै जेकर माध्यम से छात्रके समग्र विकासके सङ्ग सङ्ग छात्रके सोचैके शक्ति बढ़ै आओर छात्र अपन जीवनमे सफल होइ यहएके लेल इसब सब सुविधा सरकार दुआरा प्रदान करल गेल छै